हम एकटा ओला गाड़ीसँ बच्चाक सङ्ग अबैत छलहुँ आह ड्राइवर कतेक धन्यवाद दिअ ई ड्राइवरकेँ एतेक बढ़िआँ जँका सुरक्षित रूपमे गाड़ी हमरा पहुँचौलक पटनाके यात्रा रहय हमर